हेलौ औ औ अह आंबोथ' बेखौनो सान्दोंमोन दा कलेजआसो बबेयाव फोरोंनाया मोजां आरो खाथिबो नांगोन ना थांहोनो केसि कलेजआथ' दासो बावैसो गभर्नमेन्ट जाबाय बेथ' प्राइभेटसोमोन ना कलेजआलाय मोजांमोन क्लास लानाय मानायफोरा मोजां होनना खोनादोंमोन दा ओमफ्राय अबावबा मोजां खोनाबावदों नामा नोंथाङा सालबारियावबाथ' गोजान जागोन खोमा थांलाय फैलाया एसे असुबिदा जानो हागौ उम उम दा नै कक्लाबारि साफागुरि कलेजआ एसे खाथिसिन गभर्नमेन्टबो जाबाय बेयावनो मुंखौ थिसननोसै नामा उम मेजरआथ' दंफ्रामजोबोआनो दा खैजोन खैजोनसो लागोन बा दा कलेजनि आरो एडमिसन फिसखौबो सोंनांसिगोन माबायदि उम थांलाय फैलायाव बिनो मोजांसिन जागोन खाथि उम दा फैसाफोरासो आगोलनाथ' बुरजा बुरजाथारमोन दा खम जानांगौ बायदि नामा उम दाख्लै बावैसो सरकारि जाबाय दा बेसे बेसे जागोन माबायाव एडमिसन रिसिप माबायाव नायबासो मिथिसिगोन दा बेसेसो लागोन उम औ बुरजायानोमोन दा बेयावनो एडमिसन होमारनोसै ने होमबा औ दे होमबा उनाव एडमिसन लाहैबा खबर उम दे